बनारस में बनारस में बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर स्टाइरियो होता है वहाँ पर बहुत अच्छी मैच होता है मे मेरे यहाँ के सारे गाँव के लड़के वहाँ पर जाते हैं खेलने के लिए और वहाँ पर वहाँ पर बहुत अच्छा खेल होता है और मेरे गाँव में भी टूर्नामेंट होता है वहाँ पर वहाँ पर मेरे भाई भी जाता है बहुत सारा ट्राफी भी जीत कर लाया है और वहाँ पर टूर्नामेंट बहुत अच्छा होता है यहाँ तक की यहाँ तक कि हमारा हमारे गाजीपुर में बहुत अच्छा मैच होता है यहाँ तक कि मेरे अगल बगल के गाँव होता है न जैसे यहाँ तक की गाँव होता है वहाँ से आते हैं देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ तक कि बनारस से आते हैं बनारस से आते हैं बनारस से आते हैं और गाजीपुर का तो लोग आत रहते हैं मेरे गाँव के बहुत सारे लड़के अगल बगल के लड़के वो भी वो भी लोग बहुत लोग जाते हैं मैच खेलने और देखने भी जाते हैं मेरे बाबा भी जाते हैं और और सारें लड़के भी जाते हैं और हमको हमें भी बहुत पसंद है हमें तो बहुत पसंद है और अपने कॉलेज में इंटर बाद अच्छे से खेलती थी और और मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है बॉल भी बॉल भी बहुत पसंद है बॉल भी खेलते थे मेरे चाचू है और एक भी हमारे यहाँ एक एक फील्ड है वहाँ पर चाचू चाचू खेलते हैं उनको बॉल बहुत पसंद है बॉल खेलते हैं हमें बैडमिंटन पसंद है भाई को टूर्नामेंट में ट्राफी जीत कर लाया था भाई को टूर्नामेंट बहुत पसंद है और मेरा मेरा गाँव में होता था तो मेरे बाबा मेरे पापा मेरे हम भी जाते थे देखने के लिए टूर्नामेंट और मेरा भाई खेल खेलने जाता था और जीत कर हीं आता था टूर्नामेंट टूर्नामेंट और अच्छे से ट्राफी जीत कर आता था और और और मेरे गाँव में बहुत सारे ऐसे हैं लड़के वो भी लोग बहुत अच्छे खेल खेलते हैं वैसे यहाँ तक ले हमारा गाँव है अगल बगल के शिवमनेई हुआ वाशावन हुआ और वशावन हुआ मन्नेई हुआ और शौरन हुआ और बनारस हुआ वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं खेलने के लिए यहाँ तक मेरे पापा भी आ जाते हैं दिल्ली से देखने के लिए टूर्नामेंट जब भी हमारे गाँव में होता है जैसे मेरे गाजीपुर में होता है तो सब लोग आ जाते हैं देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो सबसे अच्छा मुझे बैडमिन्टल अच्छा लगता है खेलना हम अपने इश्कूल में हम हम अपने इश्कूल में बहुत खेलते थे बैडमिंटल और मुझे अच्छा लगता बैडमिंटल और और